हा इन कंप्यूटर जे दौर में आई टी जे दौर में मां गूगल मेप ऐं स्वचालित अनुवाद जो उपयोगु कंदो आहियां ऐं रेग्यूलर बेस ते बि कंदो आहियां जो मूंखे किथे कंहिं खां कोई पतो पुछणो हुजे या किथे अहिड़ी जॻहि ते वञिणो हुजे कोई एक्ज़ाम ॾियण ॿिए शहरु वञां थो त हुते मूंखे कोई सेंटर ॻोल्हणो हुजे त गूगल मेप जो उपयोगु कंदो आहियां इनखां मूंखे इन सुविधा प्राप्त थींदी आहे की मां सही समय ते पहुची वेंदो आहियां ऐं हीअ हिकु सुठी सुविधा आहे जंहिं में कोई तकलीफ़ु नाहे तव्हांजे हथ में तव्हांजो सॼे रोड जो मेप आहे सॼे शहर जो मेप आहे तव्हांखे किथां खां किथां वञिणो आहे तव्हां टेक्सी वारे खे बि ॿुधाए था सघो तव्हांखे किलोमीटर बि ख़बरु था पई सघनि हेतिरा किलोमीटर आहिनि उनसां अंदाज़ो अची वेंदो की भाड़ो बि एतिरो ई थींदो एॾो परिते आहे ई कोन ऐं अगरि नंढे डिस्टेंस ते आहे त तव्हां पाण बि अची था सघो त इअ हा इअ भव ॾाढो सुठी फ़ेसिलिटी आहे असांजे हथ में त असां बि कहिड़ी बि शइ जो अनुवाद बि करे था सघूं ऐं उनसां गॾु गूगल मेप बि यूज़ कयूं त असांखे किथे बि पहुचणो हुजे त असांखे सहुलियत थिए इन मूंखे ॾाढी हेल्प कई आहे जो मां हर जॻहि ते घणई एग़्ज़ामूं ॾियणु वेंदो आहियां ॿिए ॿिए शहरनि में त उन जॻहि ने हुते पहुची करे मुंहिंजो सेंटर मूंखे ॻोल्हण में सुविधा थींदी आहे मां जल्दी टाइम ते पहुचंदो आहियां पहुची वेंदो आहियां ऐं ॿियो इन करे बि ज़रूरी आहे की भई अॼु कल्ह कंहिं खे कुझु टाइम ई कोन्हे कंहिं खां ॻाल्हाइण जो कुझु कुझु सभु पंहिंजी लाइफ़ में बिज़ी लॻा पिया आहिनि त हलंदे हलंदे हिकु हीअ शइ सुठी आहे गूगल मेप जो असांखे असांखे हथ में आहे इहा शइ त असांखे इहो नओं ज़रूरु उपयोगु करिणो खपे ऐं इहो ॾाढा सही आहिनि